हैलो

त्रिभुवन मार्केट बोलिये

हा तव्हांखे छा छा खपे होम डिलिवरी फ्री अथव पंजे हज़ारे जो सामानि वठंदव त हा हा हा ठीकु आहे हलो तव्हांजे लाइ हो कंसीडर कयूं था टे हज़ारे जो कयो भले सामानु वठो न पर चङियो आहे ऑफर बि चालू अथव गीहुनि ते ऑफर चालू अथव बिस्केटनि ते ऑफर चालू अथव मैगी मैगीअ ते ऑफर चालू अथव बिस्केटन ते हिकु ते हिकु फ्री अथव

हा ठीकु हा हा हा न एड्रेस कोन्हे एड्रेस त तव्हां एड्रेस त तव्हां एड्रेस त तव्हां लिखायो भले या भले वॉट्सअप कयो तव्हांजी मरज़ी अथव

भले गूगल पे कयो या क्रेडिट कार्ड में ॾियो या माण्हूं इंदव जेको माण्हूं सामानि खणी अचि करे हुनखे कैश ॾियो तव्हांजी मरज़ी आहे खाली बिलिंग जे टाइम ते लिखाए छॾियो तव्हां कहिड़े तरीके सां पेमेंट करण वारा आहियो खाली ऊहो ॿुधाइ छॾिजो त बिल ऊहो ठहंदो चांहिं चांहिं ते बि ऑफर चालू अथव

हा हा हा हा तव्हां ॿुधायो तव्हां ॿुधायो तव्हांखे छा छा खपे फुरती चांवर ॾह किलो कहिड़ा खपनि पोइ हिकिड़ा पंजवंजाह वारा अथव हिकिड़ा सठि वारा अथव हा ॿियो हा हा झूना झूना झूना हा मैगीअ में ऑफर अथव सौ ॿारहें रुपये वारी पंजासी रुपये अथव सौ ॿारहां

ॿ किलो खंडु बिस्केट क्रीम बिस्केटनि ते सुठी ऑफर अथव ओरियो ओरियो ते ऑफर अथव नवे रुपये में अथव वॾो वॾो फैमिली पैक नवे रुपये में अथव ओरियो जो हा ऐं सफोला गीहु में बि ऑफर अथव पंजे किले ते हिकु किलो फ्री थव अठ सौ वीहें रुपये में थव हा ऐं हुनते हिकु लीटर फ्री बि अथव हो सभु सामानु जेके हे सभु लिखायो था इह लिस्ट सां ॻणे करे वठजोसि माण्हूंअ खां ॻणांए करे ॿियो छा छा खपेव ॿियो बि ॿुधाइंदा वञो ॿियो कुझु खपेव तव्हांखे पंज किलो खंडु ऐं ॿियो ब्रेड वगै़राह ब्रेड में बि ब्रेड में बि ॾहें टेन पर्सेंट ऑफर्स अथव किरायानो दालियूं दालियूं दालियूं दालियूं दालियूं ऐं सर्फ साबुणु साबुणुनि में बि साबुणुनि में बि ऑफर चालू अथव साबुणु खपनिव त सर्फ एक्सिल ॿी लिटर वारी सौ अस्सी रुपया अथव सवा ट्रे सौ एम सवा टे सौ एम आर पी अथव हुननिजी

हा तव्हांजो बिल थियव टेटीह सौ सोरहां रुपिया

हा त हुन माण्हूंअ खे माण्हू माण्हूं खां सामानु ॻणे करे पोइ हुनखे कैश पेमेंट करे छॾिजोनि ठीकु ठीकु आहे जय श्री ओके ठीकु